हय हय हय लॉय ड्रायव्हींग स्कूल आं अच्छा ना फ्लेक्सिबल आहा तुमकां जाय तशें आमची लगभग दोन दोन वरांनी राउंडींग आहा आमचे कडेन पांच स ड्रायव्हर्ज हा आनी पांच स वेहीकलूय आहा डिपेंड जाता एक धा ते पंदरा मिनट एकठ्याक घेता आमी

हय हय एनी टायमींग हय हय आसा सातांक सुमार आसा सातांक सुमारचो एक बॅच आसा पय आमचे कडे न्हू चार गा गाडयो आहा टोटल एक आल्टो ऑटोमॅटीक आसा एक स्विफ्ट गियर्ड आहा आनी दोन डिजायर आसात सो तुमी ऑप्शन्स चूज करूं शकता ऑन डिमांड आपयता आमी जाय जाल्यार सो मातशें तेका स्पेसिफीक तेका लागोन जाय मात्शें एक रेट मातशें चड जाता तुमची आतां कशें आ आमी न्हू एकठ्याक स हजार घेता आनी ट्वँटी सिटींग्स आसता जर तर ते ट्वेंटी सिटींगसान जावना ड्रायव्हर ट्रेन जाल्या आमी एक्स्ट्रा घेता आनी पर एक्स्ट्रा थ्री हंड्रेड रुपीज एक्स्ट्रा आसतले एक्स्ट्रा सिटिंगान ना तें आमी एक्स्ट्रा हांवें तुका सांगलां ऑलरेडी एक हजार ऑलरेडी एक्स्ट्रा सांगला कित्याक नॉर्मली आमी मेल जाय पांच हजार घेता ना तें सिटींगाचेर आहा तेजे जर तर तें अमकें वीस सिटींगान जालें जाल्यार तुका सच हजार पडटले आनी जर तेका जावना वीस सिटींगान सो एक्स्ट्रा सिटींग पडटलें समज पंचवीस पांच एक्स्ट्रा पडलीं जाल्यार पांच देड हजार आनी एक्स्ट्रा जालो तीनशी इंटू पांच

हय तें आमी पयतले सगळें तें तुमी कांयच ना फक्त डॉक्युमेंट तुमी दिवपाचें तें आमी फूल पयतले फक्त तुमकां येवचें पडटलें ज्या डेटीर आपयता पय त्या डेटीर येवपाचें आरटीयोन वास्को डॉक्युमेंट जे मेन आहा पय एक तरी एड्रेस प्रूफ जाय आय डी प्रूफ ना आधार कार्डाचेर घेयना ते आयदर तुमचे कितें म्हणटा तें इलेक्शन कार्ड ऑर फोटो हय दोन फोटो लागतले एनी टायम नो इश्यूज बरें बरें हय हय तुमी जाय जेन्ना जॉयन जात तेन्ना फोन करा ओके ओके